पहिलुका जमाना मे बिहार या कोनो राज्य जाहिमे शिक्षा जे छै से ओहा आदमी के भेट सकै छलै जे सक्षम छलै आर आनके नहि भेटै छलै कियाकि ओ सक्षम नहि छलै आब जे छै से सबठाम ई मोबाइल आबि चुकल अछि जाहि मोबाइल सॅं जाहि फोनक माध्यम सॅं अहाँ सबकिछु कऽ सकै छी अहाँ आत्मनिर्भरता के गप कऽ लिअ तकनीकि उपयोगक गप कऽ लिअ या ऑनलाइन शिक्षा के गप कऽ लिअ ई मोबाइल मे अहाँके सबकिछु भेटत ई ऑनलाइन शिक्षा एना एलै की करोना भेल छलै किछु दिन पहिले ओहि सॅं पहिले सेहो छलै मुदा ओते नहि छलै कियाकि सब सक्षम छलै सब सबठम जाइ छलै अबै छलै तऽ पढ़ाई लिखाई होइत छल लेकिन करोना मे केओ कतो नहि जा सकल ताहि मे ई ऑनलाइन शिक्षा चालू भेल ऑनलाइन शिक्षा मे सब टीचर जते छलैथ सब अध्यापक अध्यापिका सब अबै छलैथ अपना अपना विषयक ज्ञान प्रदान करै छलैथ जे ऑनलाइन स्क्रीनिंग पर होइ छलै आ ओ शिक्षा जे छै सबके भेटय लगलै जे सक्षम छल जे सक्षम नहि छल कते तऽ अते ऑनलाइन प्लेटफार्म छै जे की अहाँ के पाइयो नहि लेल जाइ छै जेना अहाँ सी ए करय चाहब किछु करय चाहब सबहक ज्ञान ओहिपर भेटै छै जाहिमे पाइयो तक नहि लगै छै कोनो कोनो मे पाई अवश्य लगै छै जकरा पाई कमो कायल जाइ छै लेकिन कोनो कोनो एहनो छै प्लेटफार्म जाहि पर अहाँ के पाई ताई किछु नहि लगै छै जेना हम अपने जनैत छी जौं अहाँ सी ए करब तऽ एकटा ओहिमे प्लेटफार्म छै सी टी सी क्लासेस जेकी पूरा ओ संस्था एहन छै जे एकटा एक अना पाई तक नहि लै छै हम जनैत छी ओकरा बारे मे आ ऑनलाइन शिक्षा बहुत नीक पद्धति अछि जे एहिमे अहाँ के किछु जेहो किछुक ज्ञान चाही सब ज्ञान अहाँके एहिमे भेट जायत नहि अहाँ के ककरो पूछऽ के जरूरत नहि अहाँ के ककरो किछु कहऽ के काज जे ई केना होएत ओ केना होएत किछु नहि अहाँके जखन मोन हुए तखन अहाँ यूट्यूब खोलि लिअ ओहि पर जे छै से सर्च बॉक्स रहै छै ओहिमे अहाँ सर्च कऽ लिअ अहाँके ओ सामने मे आबि जायत ओकर अहाँ भरपूर जते ज्ञान लेबा चाही अहाँके ओ ज्ञान भेटत अहाँ ओ काज कऽ सकैत छी